देखिऔ पुराना परम्परामे जे छै ने लोक कहैत रहैत दशहारा जे दुर्गापूजा होइए नवरात्र शारदीय नवरात्र जतरा दिन नीलकण्ठकेँ जरुर देखबाक चाही तऽ हमसब बड़ बुजुर्गसँ जे सुनैत रहौ ओ सब देखैत रह रहथि छलथिन तऽ हमहूँ सब बचपनसँ देखैत रहौ पर जहन पैघ भेलहुँ पढऽ लिखऽ लगलहुँ तऽ सोचलहुँ ई नीलकण्ठ की छियै अरे नीलकण्ठ तऽ महादेवके नाम छी आ ई नीलकण्ठ पक्षी कऽ लोग देखैए हमरा तऽ किछु समझ नहि आएल तऽ हम एहि सब परम्परा कऽ नहि मानै छी हम यथार्थ पर विश्वास रखैत छी